लिरनाय समाव थुलुंगा खां आरो गोसो बोगथाब होनाय लिरबाय थानो थाखाय आं गुबुनफोरनि रायज्लायनायफोरखौ मोजाङै गोसो होनानै खोनासङो आरो बेजों लोगोसे गोबां बिजाब फरायो आरो बै बिजाबफोरखौ भिजुवेलाइस एबा इमाजिनेसन खालामनानैहाय लिरनायखौ थुलुंगा गोनां आरो बोगथाब होनो हानाय लिरनानै लिरनो हायो ओ बेजों लोगोसे लिरनाय समाव बानान एबा हांखोफोरखौबो जोथोनै थाल लानांगौ जायो औ आं रेगुलार डाइरिबो बाहायो जाय डाइरिआव आं आंनि सानफ्रोमनि जि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलिबाय थानाय जाथायफोरखौ लिरनानै दोनो आरो सम सम मोनोब्ला जार्नेलसफोरखौ लिरो गाहाइयै आं डाइरि एबा जार्नेलफोरखौ गावनि बिमानि राव एबा बर' रावआवनो लिरनाय जायो